हालो हॅलो डॉक्टर गो आज हांव दिली पूल वयता चुच फुडें हय फाटीं दोन म्हयने पयलीं चुच फुडें आयिल्लो दोळे म्हणजे जैटात तांबडे जातात आनी सामकी ड्रा ड्राय जातात सामके म्हणून तूं तुमचे फुडें आयिल्लो तेन्ना ते तुमी म्हाका दोन आय ड्रोप्स दिल्ले एक ट्यूब दिल्लो घालपा रातचें घालपा आनी ड्रॉप तें दिसात तीन फाटीं घालपाक दिल्ले पूण ते आनी ते दोन म्हयन्या खातीर दिल्ले म्हणजे दोन म्हयने जाले तेन्ना ते मात्शे जाताच सामके तांबडे जाता हे सान चड जावपा लागले तांबडे दळपाक लागले हें करून म्हाका म्हाका मात्शें तुका परत चॅक करपा जाय आनी हय हय हय सप्टेंबर हय हय अशें कितें पंद्र तारीख सतरा अशें कितें हय हय हय आसा आसा आ हय आसा आसा सो घेव होय दोन तरी हय तांबडी ना एकदां मात्शी तांबडी चड जाल्या आनी गळटा हय आनी रातची न्हिदूय पडना दोळ्या सामकी चिपटून रावता सामके पण हय हय तें डायबिटीज ना म्हाका हय हय हय डायबिटीज प्रॅशर ते चॅक केल्लो

ना उदो बी कांय ना साम ड्राय जातात ना ना सोंपले सोंपले हय तोय सोंपलो तोय यव सोंपलो पूण आतां तेंच तामळे जाता म्हणटकीर म्हाका एक एपोयंटमेंट केन्ना सो दुसरो ना ना प्रेचराची फक्त एक गुळी घेता

हय जाता जाता जाता हय

आ बरें थँक्यू